ॾाढी मुश्किलुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे गांव वारा वेचारा भारत में बिजनिस खे सहारा ॾियण सहारो ॾियण लाइ घणो कुझु सोचिंदा आहिनि कुझु कयूं पर उते गांवनि में थियण जे करे उनखे सुविधाऊं सफ़ा ई कोन्ह आहिनि वेचारा एॾे ओॾो ॾाढो परे के पंधि अचनि कंहिं साईकिलुन ते अचनि कंहिं हुनते अचनि ॾाढो परे अची करे उता वरी सामानु वठी करे वापिसि वञनि वरी उते बि उन्हनि खे विकिरण में ब ॾाढो सामिनो पड़ेशानिन जो सामिनो करिणो पवंदो आहे उन्हनि खे ॾाढी उनमें थींदी आहे ॾाढनि में वरी उनमें कंदा आहिनि इन करे वेचारा ॾाढा परेशान रहंदा आहिनि ॾाढा उनमें उनमें रहंदा आहिनि सुविधाऊं भई कीअं कयूं पर धीरे धीरे कुझु सेट सेट करे छॾींदा आहिनि पंहिंजो बिजनेस

अचनि वञण में उनखे ॾाढी परेशानी आहे इन परेशानी जे करे हूअ बिजनेस करण में उन्हनि खे ॾाढी दिक़तु जो सामिनो करिणो पवंदो आहे ऐं हो वेचारा मदद वास्ते ॾाढो सरकार खे एॾे ओॾे ॾाढो वेंदा आहिनि नंढनि खां वठी सुञातलनि खे वठी केॾे काॾे पर उन्हनि खे बे लोन न मिलंदो आहे इहो रिण न मिलंदो आहे इन्हीअ करे हो एॾा परेशानु रहंदा आहिनि वेचारा ॾाढा वेचारा परेशानी में रहंदा आहिनि पंहिंजो घर बार ॾाढो परेशानी में हलंदो आहे असां घणनि खे ॾिसंदा आहियूं न असांजो मन भरिजी ईंदो आहे ॾाढो एतिरो भरिजी ईंदो आहे सोचूं त भई किथे भगवान आहे बि या आहे ई कोन्ह